जोंथ' गोबां बाहायनायनि थाखाय जोङो मबाइल फन मबाइल फन नङाबाथ' जों दानिया गोबाङानो अनलाइन बा अनलाइन खामानि जासै दाना मबाइल फन नङाबा जों जेरावबो थां बाहाय थांनो हाला बा फनआवबो इमफरथेन आरो लोगोसे बिदिनो फैसा थ्रेनसफार खालामनाय गुगोल पे फन पे बायदिसिना बाहेरायाव थांबा जों फैसाखौनो लानांगौ गोनांआनो गैला मानो होनबा जों मबाइजोंनो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो नों सपिं खालामनायावनो होन बा अबावबा माबा जानायावनो होन रेस्थुरेन्तआवनो होन बायदिसिना नों सावमिन मम' जायोबाबो नोङो गुगोल पे खालामनो हायो बा बेनि थाखाय जोंनो फनखौबो जोबोद गोनांथि आरो लोगोसे अवासिं मेसिन खौबो जोङो गोनांथि आरो मानो होनोबा जोङो हिन्जाव माहारिफ्रा बिदिनो एखमबा लोमजायो साजायो फिसा फिसौ दङ आरो बाहायनायाव जि जोम सुनांगौबा जों थाइम आ हास्लाबा जायो बिनि थाखाय जों अवासिं मेसिन खौबो बाहायनांगौ जायो मालाबा समाव जिखौ सुस्लाबनो हायाबा अवासिं मेसिन आव होनांगौ आरो अफारेसन जायो हिन्जाव मानसिफ्रा प्रेगनेन्ट समावबो जोङो अवासिं मेसिन आव होनो हायो आरो पे होनांगौ जायो आरो प्रेगनेन्ट समावथ' जोङो सि सुनो हाया मानो हाया हासबेन्दफोराबो थाया बिनि थाखाय जोङो अवासिं मेसिन खौ बाहायनाय जायो आरो गोबां खामानियावबो बाहायो आरो जेनबा फोराननायावबो बाहायनाय जायो ना अवासिं मेसिन खौ आरो सुनायावबो जों बिराथ हेल्प मोनो अवासिं मेसिन फ्रा बिदिनो हिन्जाव माहारिफ्राथ' मावनाय दांनाय गासैबो गोनांथि बे दा बिरोंदामिन माने गासिबो मेसिनफ्रानो गोनांथि मबाइल फन बा अवासिं मेसिन गासिबो गोनांथि जाबाय हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय